हमराके संस्कृतिकमे बेवसाइ अछि बेवसाइमे जे छै हमरासभके अऽ धान गेहूँके खेती होइ छै धान गेहूँके खेती होइ छै तऽ ओहिमे धान गेहूँमे लागत हमरासभके जे छै बहुत ज्यादा लागि जाइ अछि पहिले तऽ पानि पटाउ खेतमे पानि पटेलाके बाद वहाँपर हल चलाउ हल चलेलामे तऽ खरचा जानिते छिए आज कल्हिमे डीजलपर हल चलै छै पहिले एनाहित नहि छै कि बैल बड़द रहै तऽ ओकरासँ हल चलाओल जाइ छलै आब तऽ ट्रैक्टरके जमाना भऽ गेलै तऽ ट्रैक्टर चलल खेतमे तऽ ट्रैक्टरके पइसा जानिते छिए कतेक जादा छै एक तऽ सरकार पेट्रोलके लऽ कऽ डीजलके लऽ कऽ एतेक महगाइ कऽ देने छै कि ट्रैक्टरवलासभ अहाँके बहुत ज्यादा पाइ माँगै छै तऽ ओहिमे जे छै हल चलाबैमे पइसा लगबे करै छै ओहिके बाद जे छै धान गहूमके बीज लाबैलए ओहूमे पाइ लागै छै सरकारी तरफसँ मिल मिलै छै लेकिन सरकारी तरफसँ वएह सरकारीमे ई नहि छै फ्रीमे दै छै ओहूमे पाइ लागै छै ओहिके साथ साथ जे छै हमरासभके आओर धान गेहूँ कटैओ कटैवला जब होइ छै तऽ ओहोमे जनसभ लगबाकऽ कटाओल जाइ छै तऽ ओहिमे बहुत जनोसभ जे छै पाइ लेलक बढ़िआँसँ खेलक पिलक तब ओ पाइओ लै छै बढ़िआँ तऽ खेतीमे जे छै बहुत पइसा लगै छै आओर ओहिके बाद जे छै हमसभ खे धान चाउरके उपजेलाके बाद जे छै कटा कुटा कएलाके बाद ओकरा बेचैलए जाइ छिए तऽ बेचै छिए तऽ ओकरा सही दाम नहि दै छै सही दाम नहि देलासँ जे छै हमरासभके खेतीमे जे लागत लागतै आओर दुइ साल छओ महीना सालभरि जे हमसभ मेहनति करबै खेतीमे ओहिसँ तऽ हमरा किछु पइसा आबैके चाही ने जतेक हमसभ मेहनति करबै कमसँ कम ओतबो तऽ पइसा हमरा चाही तऽ ओहो पइ धान गेहूँ जाइ छिए बेचैलए मार्केटमे तऽ ओ अहाँके सही दाम नहि दै छै आपेक्षोवलामे तऽ पइसा लसकि जाइ छै जल्दी आबै नहि छै पाइ आब किसानके हमरा जरूरत छै एखन काल्हिए खेत पटाबैके छै आओर हम जे आइ जेबै बेचैलए तऽ ओहो कहै छै कि चाइरदिनका बाद हम पइसा देब अहाँके धान हमरालग राखि दिअऽ चारिदिनका बाद अहाँके पइसा देब तऽ ओ समयपर पाइ नहि मिललासँ जे छै आदमी ओ खेती बाड़ी छोड़ि रहल छै आओर बेवसाइ जे छै अलग अलग बेवसाइ अपनासभ जेना कपड़ा दोकान होइ छै किराना स्टोर होइ छै जेभी चीज जकरा छै अपन बढ़िआँ लागै छै जकरा तऽ ओ बेवसाइमे घुसल जाइ छै धीरे धीरे आओर खेतीबाड़ीके जे छै साफे मानल जाइ तऽ जे खेतीबाड़ी जे नहि करतै अगर तऽ हमसभ खेबै कि साँस्कृतिकमे सबसँ बड़ा छै चावल गेहूँ चावल गेहूँके खेती अगर नहि हेतै तऽ हमसभ खेबै कतऽसँ आब आदमीसभ से बुझैलए तैआर नहि छै सरकार जे छै एकरे गेहुँओ चावलके दाम जे छै कम करबा देल दऽ रहल छै किसानके हमसभ जे छै धान चाउर उपजाबै छिए बेचैलए जाइ छिए तऽ सही दाम नहि दै छै तऽ हमसभ कि करिए हमरोसभके तऽ पेट छै ने तऽ हमसभ पेटके लेल तऽ किछु करबै ताहि लऽ कऽ हमसभ धा खेतीबाड़ी कृषि जगह छोड़िके आब हमसभ अलग अलग बेवसाइमे जे छै घुसल जा रहल छिए दोकाने होइ छै कोनो कम्पनी होइ छै ओतऽ लेबर काज होइ छै तऽ ओहिसब काजमे हमसभ जे छै कृषि छोड़िके अपन जा रहल छी एहि लऽ कऽ कि पेट तऽ पालैके छै हमरोसभके परिवार छै हमरोसभके धिआपुता हइ भाइ बहिन हइ माइ बाप हइ सभके देखऽ पड़ै छै खेते खेतीबाड़ी करलासँ तऽ पेट नहि भरैवला छै आब सरकार अगर खेतीबाड़ी करलासँ पेट भरि देथिन तऽ हमसभ कोनो चीजमे बाइली जगह नहि जेबै हमसभ खेतिएबाड़ी करबै किएक से हमरासभके मिथिलाञ्चलमे खेतीबाड़ी जँ हल चलेनाए खेतीबाड़ी हमरासभके प्रसिद्ध छै मानल गेल छै प्रसिद्ध छै लेकिन कि करतै किसान किसान ने नहि भेटि पाबै छै ओहि हिसाबसँ तऽ किसान जे छै आब खेतीबाड़ी छोड़िके अहाँके आब शहरी शहरीमे जा जेनाइ स्टार्ट कऽ देलकै आब जे छै सबकिछु शहरेसँ खरिदकऽ लाबै छै शहरेमे कमेलक धान चाउर जे छै आब उपजेनाइ बहुत कम कऽ देलकै हमसभ जे छै बेवसाइमे आब धीरे धीरे जा रहल छी आओर जे छै आब बेवसाइए हमरासभके ठीक लागै अछि